हलो नमस्ते मैम

अच्छा तो जैसे हम मेज बनवाना चाहते हैं तो उसका मतलब कितनी उसमे लकड़ियाँ भी लगेगी ये बताइए और किस कितना पैसा उसमे लग जाएगा

और किस चीज की लकड़ियाँ होनी चाहिए जिस से

अच्छा तो ये बताइएगा जरा अगर हम तखत बनवा रहे हैं तो आप किस लड़क तो आप किस लकड़ी का मतलब सपोर्ट करेंगी मतलब उस लकड़ी से बनवाएंगी तो उसका दाम बताए तो उसका दाम बताइए कितना लगेगा चलो ठीक है

चलो ठीक है और जैसे मेज बनवाना हुआ हमें तो उसमे कितना बजट आ जाएगा तो मतलब उसमे किस लक लकड़ी का मतलब करीब करीब जिससे वो मजबूती बनी रहे नहीं हल्का नहीं बन हल्का नहीं बनवाना

अच्छा चलो ठीक है तो सिर्फ लकड़ी से ही बनती है और उसमे कुछ नहीं लगता है जैसे हम पूछ रहे हैं सिर्फ लकड़ी से ही बन जाता और उसमे कुछ नहीं लगता है और चलो ठीक है मैम हम आप ही के दुकान पर कराएंगे नमस्ते मैम